हा मां इलाही तरीक़े जा डांस रील्स ऐं शॉट्स ॾिसंदी आहियां जंहिं में जीअं मतिलबु की माधुरी दिक्षित जा डांस थी विया या सरोज ख़ान जा डांस थी विया या श्री देवी आहे उन्हनि जा डांस थी विया बल्कि मां त ख़ुदि इलाही मतिलबु श्रीदेवी जी कॉपी कंदी हुअमि और मूंखे त ख़ुदि श्रीदेवी जा डांस एतिरा वणंदा हुया बल्कि सरोज ख़ान जेकी हेतिरी वॾी कोरियोग्राफर आहे उन जा बि मां इलाही रील्स वग़ैरह या डांस स्टेप्स सिखण जी कोशिशि कंदी आहियां मूंखे इलाही ख़ुदि पसंदि आहे